आं टॅक्सी आसा तुमची न्हय हांव म्हाका कोणेन तरी तुमचो नंबर दिल्लो हांव न्हय हांगा मोपा एरपोटार पावलां तुमी जस हंय म्हाका पीक अप करूंक शकता न्हय हय हय हय म्हणजे मोपा एरपोटा वयल्यान न्हय म्हाका हांगा कलंगूट वचूंक जाय आमी दोगूच जाण आसा अर्टिगा आसा आं हां हां हय सो मोपा एरपोटा वयल्यान कलंगूट कितलो फेर जातलो चार्जीस कितले जातलो आरे बाबा अडेज हजार जातलो इतले पळय इतले हय पूण हय पूण आतां ते ओलाचेर बी पळयत जाल्यार खूब कमी दाखयतात वन थावजण फो हंड्रेड बी अशे दाखयता आं तरी हय कळ्ळें कळ्ळें हय हय हय तरी आनी कितले कमी जावं शकना कितें हय दोन हजारान जाता अशें ना दोन हजारान जातले न्हय आनी समज हय हय आनी थंयच्यान समज जर मागीर आमी हांगा गेले न्हय पणजे गेले समज जाल्यार कितले जातलो आनी वेटींग चार्जीस बी तुमी कितें घेतले थंयच्यान म्हणजे रावपाचे आं हां हां वेटींग चार्जीस बी घेवचे ना न्हय आं हां हां आनी आतां तुमी समज सा हे केली कॅब आतां बूक केली जाल्यार कितल्यांक पावतले हांगा मोपा एरपोटार एक अर्दें वरान पावतले अर्दें वरान म्हजें लँडींग आसा एक तिनांक सुमार हांव लॅण जातलो हय आं तुमी भायर येवन थंय रावतले न्हय मागीर हांव तुमकां ते भायर कॉल करता तर हय आनी तुमचे गाडयेचो नंबर कितलो नंबर कितें गाडयेचो फोर टू सिक्स टू बरें बरें अर्टिगा म्हणलें न्हय आं बरें बरें बरें हय ना ना कनफम कनफम आं बरें बरें वॅलकम